ایک پروڈکٹ جو وائٹ ہیئر کو چھپانے کے لئے لانچ ہوا اور اس کا کمرشیل بہت دکھایا جا رہا تھا وہ میں نے خریدا ہیئر اسپرے ہے وہ بیسیکلی وہ اسے آن لائن آرڈر کر کے منگا تو لیا گیا بآسانی حاصل کر لیا گیا لیکن جو اس کا کام ہے وہ اس طرح ہے کہ وہ آپ کے گیئر ہیئر کو ہائڈ کر دیتا ہے فوراً ہی آپ کو جلد بازی میں کہیں جانا ہے ارجنٹلی تو وہ آپ کے بالوں کو کلر تو کر دیتا ہے اور وہ اسپرے ڈالنے پر کچھ اس میں کیمیکل ایسے ہیں تھنر وغیرہ یوز کیا ہوا ہے جو بہت زیادہ اسکن پہ ٹھنڈک پہونچاتا ہے جو کبھی کبھی جو ہے ناگوار بھی لگتی ہے تو جہاں وہ بالوں کو آن دا اسپوٹ فوراً ہی کالا کر دیتا ہے چھپا دیتا ہے اور ایک لک دیتا ہے کہ بال سارے کالے ہو جاتے ہیں اور آپ فوراً ہی تیار ہو جاتے ہیں کہیں بھی جانے کے لئے لیکن اس کا جو منفی پہلو ہے وہ یہ رہا ہے کہ ان کو بالوں پہ لگانے کے بعد تو بالوں کا قدرتی اک جو کور ہوتا ہے بونڈ ہے وہ ٹوٹ جاتا ہے اور بال بالکل ایکدم فریزی اور ٹائٹ کرلر سے ہو جاتے ہیں جو اکڑے اکڑے سے محسوس ہوتے ہیں وہ بال اور دوسرا یہ کہ اگر ہم نے اسے یوز کیا اور ہم باہر چلے گئے کہیں بارش ہو جائے یا ہم نے کہیں وضو کیا فیس واش کیا اپنا تو اس وقت پانی سے جو تعلق بنتا ہے پسینہ آنے کا تو وہ اس کے ساتھ ساتھ تھوڑا تھوڑا بہنا بھی شروع ہو جاتا ہے اور کپڑوں پہ بھی اس کے داغ آ جاتے ہیں